जी बिल्कुलु असांजे लखनऊ ज़िले में खोड़ कार्यक्रम मल्हाए वेंदा आहिनि जीअं हाणे ई असांजो चेटीचंड हुओ त हेतिरो असां इंजॉय कयोसीं मतिलबु हिकु धूम मची वई हुई असांजे लखनऊ शहर में असां सिंधी हेतिरा असांजा सुठा प्रोग्राम थींदा आहिनि की असां हुन में उहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की औरि ॾाढो सुठो इहो बि लॻंदो आहे न की असां सिंधी आहियूं चवंदा आहिनि न प्राउड टू बी सिंधी आहे भई सिंधी आहे त हिकु तव्हां चई सघंदा आहियो ऐं ॾाढा कार्यक्रम थींदा आहिनि जीअं ताज महोत्सव थी वियो मातृ दिवस थी वियो आयुद पूजा थी वई असांजी औरि हाणे माता जा ॾींहनि हलनि था त हुननि जो कार्यक्रम रखंदा आहिनि या सिंधी कमेटी विहंदी आहे त कोई न कुझ न कुझु सोचंदी रहंदी आहे असांजी कलश यात्रा थी वई हुई हेतरी सुठी स्कूटी रैली निकरंदी आहे त किथे न किथे असां अॻिते वधंदा आहियूं हेतरी धूम मचंदी आहे हेतिरो सुठो लॻंदो आहे मनु मतिलबु ख़ुशि थी वेंदो आहे की असां सिंधी आहियूं हेतिरो असां हिक ॿिए सां मिलंदा आहियूं नचंदा आहियूं खाईंदा आहियूं असां फोटो खीचंदा आहियूं त हिकु धूम मची वेंदी आहे